دہلی میں بہت ساری تقریبات منائی جاتی ہے اور اسی طرح تہوار بھی بہت سارے منائے جاتے ہیں کہ جیسے مسلم سماج میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائے جاتے ہیں اور اسی طرح ہندو سماج میں دیوالی ہولی رکشا بندھن جیسے تہوار منائے جاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی تقریبات ہوتی ہیں جو دیش بھکتی والی ہیں جیسے یوم آزادی اور یوم جمہوریہ ہم لوگ مناتے ہیں اور اس تقریبات یا تہوار میں خوب مزے کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے اچھی اچھی جگہوں پر نکل جایا کرتے ہیں